जों खारनानै खारनो मोजां मोनो मानोना जोङो गोसो होनानै खारनांगौ खनथिनिउ खारोबा जोंनि देहाया मोजां जायो सिथ्रेन्थया बारायो आरो खेला दुला आव जोंहा खारनायखौ नांगौ मानो होनबा बेनि गेजेरजों जोङो खारनानै बो साख्रि मोननो हायो खारनाया गाज्रि नङा बयबो खारनांगौ मानो होनोबा बिसिबां नों खारगोन एसेबां नाखि नोंनि देहायाव सिथ्रेन्थया बारायगोन देहायाबो मोजां थागोन बेराम आजार जानाय नङा खारनाया गाव गावनि माबा